हँ हमे मधेपुरासँ बोलै छियै आब मौसम रहै छै एने दू दिन पहिले पानि परलै रहए बारिश भेलै रहए एहि दुआरे मौसम खराब छै थोड़ा आ मौसम खराब छै

तबियत उबियत खराब भए जाइ छै

आ धूपमे जे रहै छै बारिशमे हमरा आरके तऽ गा

ओहिसँ बचियेके रहबै थोड़ा

तऽ हमरा आरके नहि कोनो फरक पड़ै छै कि तऽ अहाँ आर बाहरमे अछि

एसीके हवा अहाँ आरके थोड़ी हेतै अहाँ आरके तऽ छै ओते बाहरमे रहै छी तऽ अहाँ अन्दरमे रहै छी रूमे रूममे रहै छियै हमरा आरके तऽ खुल्ला छै एने कि पार्क ऊर्कमे एहि सबमे जाके बैठके हवा लगबै छियै दरवाजा आर पे बैठै छियै किछु देर ठीके छै राखू राखु